میں نے آسمان میں بہت سی چیزوں کو واقع ہوتے ہوئے دیکھا ہے اُس میں میں سے ایک چیز جو ہے جو سورج گرہن ہے جب میں تقریباً بارہ سال کا تھا اُس ٹائم یہاں پر سورج گرہن ہُوا تھا جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے نمازوں کے لیے نیت باندھی اور لمبی لمبی گھنٹوں دو گھنٹوں کی نمازیں پڑھی اُس ٹائم میں بچہ تھا تو میں یہ سب چیزوں کو دیکھتا تھا اور مجھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا میں اپنے والدین سے پوچھتا تھا کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے پھر والدین بتاتے تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے جو بندے گناہ کرتے ہیں اِس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اِسی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے تو اُس وقت سے مجھے پتہ چلا کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے اُسی آسمانی واقعوں میں سے آسمانی آندھی طوفان اور پھر ستاروں کا گرنا وغیرہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سب چیزیں مجھے اور آسمانوں کا بجلیوں کا کڑکنا یہ سب چیزیں مجھے مجھ میں خوف پیدا کرتی ہے اور اِن سب چیزوں سے اللہ کی ذات اللہ کی ذات کے کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اُن کی قدرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کے بارے میں میں سوچتا ہوں تو میں اللہ کی وحدانیت سے متاثر ہوتا ہوں